मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूँ मैं खेतों में भी काम करता हूँ कृषि करता हूँ उसमें सब्ज़ियाँ लगाता हूँ और मैं बेलदारी भी कर लेता हूँ अपने घर में जब कार्य करता हूँ और मैं हिण्डौन जाकर कुछ मज़दूरी भी कर लेता हूँ जा के किसी भी दुकान पर और मेरे केरियर में चुनने के लिए निर्णय बहुत रहे लेकिन निर्णय में मैं सफल नहीं रहा और मैं मेरी कमाई का स्रोत बहुत कम है और मैं पैसा कमाने के लिए ये सारे काम कर लेता हूँ और मैं खुशी खुशी करता हूँ